सरकार को रोड भी बनाना चाहिए गाछ वृक्ष भी लगाना चाहिए छाहैर के लिए ठंडा के लिए आ आ ठंडा के लिए वृक्ष और बनाना चाहिए जैसे स्कूल बनाना चाहिए अच्छे ढंग से बच्चे को पढ़ाई लिखाई भी नहीन होती है गाड़ी भी गाडी घोड़ा भी नहीं चल पाता है सरकार से गाँव में से गाँव में से जैसे गाँव में कौन बात चीत होता है जैसे मुखिया है सरपंच है सदस्य है उ सरकार भी देती है तो बनाने के लिए घटोला भी कर लेता है खात आते आते मुखिया लोग से सरपंच लोग आता है सब टका भी खा जाता है रुपया खा जाता है क्या बनाएगा मुखिया नहीं बनाएगा उधर रह जाता है बच्चे सब का पढ़ाई लिखाई नै होती है अच्छे ढंग से स्कूल बनाना चाहिए व्यवस्था भी बच्चे की अच्छे ढंग से रखना चाहिए तब ना बच्चा सब पढ़ेगा लिखेगा टेम्पर आएगा खाएगा पिएगा जाएगा खाना अच्छे ढंग से नहीं देता है बच्चा सब खाता भी नहीं है उ सरकार लोग कम्प्लेन होना चाहिए दे अहि दिक़्क़त होती है गाँव में गाँव घर में लड़ते हैं जनता सब भी लड़ती है ऐसे होता है ऐसे करते हैं काहे करता है इ सब बोलना च करना चाहिए सरकार को रोड भी बनाना चाहिए इसी ढंग से करना चाहिए सरकार को स तब जनता सब विरोध रहता है सरकार से भोंट नहीं देता है जो सरकार करता है उसको उ उस सरकार पर ख़ुश रहता है भोंट देता है तब जी जीतता है तो आगे बढ़ता है आ इ करना चाहिए